हैलो कौन बोल रहे हैं हँ मिथिलेश बोलै छऽ बोलऽ हँ की काम रहै कितना फूल लेबऽ हमरा तऽ बहुत फूल अछि लेबू कोन गेन्दा है अरहुल है गुलाब है कमल अय गुलाबके तऽ दू हजार टाकामे भए जेतौ की करबह माल शॉर्ट हो गेलै हँ रेट उछाल मारि देलकै कए गो फूल लेबूँ गुलाब मतलब कए प्रकारके फूल लेबूँ एक प्रकारके की दस पन्द्रह प्रकारके लाइट तऽ सबसँ सेंटेड हँ तोरा गुलाब फूल गुलाब फूल लेलह की अरहुल फूल लेलऽ गेन्दा लेलऽ कोनो लअ तऽ पुछबहु तऽ रेट उट सब कुछ न बतेबू ओय हिसाबसँ ने तू कहबेबूँ बोललिय दू हजार टाका सए हम देबौ गुलाबके फूल गेन्दा तोरा पन्द्रह सए रुपआ सए म मिल जेतौ आओर गुलाब दू हजार रुपैआ मिलतौ वहाँ अरहुल हजार रुपआ सए ई सब चीजके स्टॉक है नीमन गुलाबके फूलके स्टॉक नहि हय ओहि लए ओकर रेट एते उछाल मारि देलकै फूल एकदम ताजा तरीन रखने हतियन आबू यहाँ तऽ देखाबू कितना फूल लेबू लगभग

दू हजार टाका सए हँ

जोड़ि लअ आबऽ आओर डिस्काउंटों कर देबू पाँच सए लेबू तऽ हँ हँ अरहुलो के हय उ सस्ता मिलतौ तोरा ई पन्द्रह सए रुपआ तऽ तोहर पाँच सए रुपआके गुलाब फूल छै तऽ मतलब पन्द्रह सएमे एक सए फूल देबौ गिनके पन्द्रह सए रुपआमे एक सए फूल तोरा हम गिनके देबौ हँ ठीक है तब आबऽ